اسکول میں داخلہ کروانے کے لیے ہمیں بچّوں بّچے کا آدھار کارڈ ٹی سی بنوفائڈ اور رپورٹ کارڈ چاہیے ہوگا پچھلے اسکول کا اور اس کے ماں باپ کے دو تصویرات ماں باپ کا آدھار کارڈ اور اسٹوڈنٹ کی فوٹو بھی چاہیے ہوگی فیس اور ہزار روپے ہزار روپے اس کا جو فیس اماؤنٹ ہوگا ایڈمیشن کا بعد میں ہلو آہستہ آہستہ جب مہینہ شروع ہوگا جب بچّہ اسکول میں آنا شروع ہو جائے گا ایک مہینے کی فیس الگ ہوگی ایک ایک مہینے کی فیس الگ ہوگی ہوگی ہم تین انسٹالمنٹ کر کے بن سکتے ہیں فیس کو یا ایک سال کی پوری ایک ساتھ بھی بن سکتے ہیں اگر ایک سال کی اپن پوری ایک ساتھ بن سکتے ہیں تو اس میں ہمیں ٹین پر سینٹ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اور ہر جماعت کی الگ الگ فیس ہوتی ہے اور الگ الگ کتابیں ہوتی ہے ہر جماعت کو الگ الگ کی کلاس میں بٹھایا جاتا ہے اور الگ الگ جماعت کی الگ الگ فیس ہوتی ہے جیسے اپن بن سکتے ہیں جیسا اپن فیس داخل کر سکتے ہیں ویسا اپن داخل کر سکتے ہیں یا مہینے کو مہینہ کر سکتے ہیں یا تین تین مہینے کو ایک بار کر سکتے ہیں یا سال بھر کی اگر اپن سال بھر کی ایک ساتھ پے کر رہے ہیں تو ہمیں دس پر سینٹ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اسی اسی طرح ہم اسکول میں داخلہ بچے کا کرا سکتے ہیں یا کوئی گورنمنٹ اسکول میں کروا رہے ہیں وہاں پر بھی آدھار کارڈ کی ضرورت ہے فوٹو کی ضرورت ہے ٹی سی کی ضرورت ہے اور وہاں پر گورنمنٹ اسکول میں فیس نہیں لے نہیں لیتے ہیں بچوں کے لیے